नवे वेवसाय सुरू करच्या पयली आमी खंय घालूं हें पयलीं चित्ता गांवांत घालता जाल्यार पंचायतीन वयचें पडटा शहरान घालता जाल्यार मुन्सिपालटीन वयचें पडटा थंयची परमिशन घेवची पडटा मागीर पेपराचे सगळें काम आसता तें जालें की तुमी आपल्या नांवार करता जाल्या सेल डीड करची पडटा एडवोकेट करचो पडटा आनी मागीर सगळो आपल्याक कितें वेवसाय सुरू करता तो सामान हाडपाचें सगळें काम आसता आनी आपल्याक जाय तशें तुमी आपले वेवसाय सुरू करूं येता आनी इफ जर दुकान घालता जाल्या दुकानान कशें कितें जाय ते तुमी पळोवपाचें आसता तें करपाक खूब दीस वयता एक म्हयनो तरी वयता तुमकां जाय तशें तुमकां दुकान घालपाक कपड्यांचें दुकान घालता जाल्यार कसले कपडे दवरतले रेडीमेड दवरतले जावं शिवलेले दवरतले शिवतले ते सगळे थरोवचें पडटा आनी कामांक कोण कोण दवरतले तेजे कोटेशन काडचें पडटा आनी एकाउंट करचो पडटा बजट करचें पडटा आनी त्या खातीर भांडवल म्हळ्यार भांडवल खूब लागता वेवसाय करप म्हणल्यार भांडवल हें जायच